नमस्ते और बता अरे नहीं भैया जी हमने तो अरे भैया आपको मैं जूता एक नंबर का दिया था वरिजिनल दिया था जूता फट कैसे गया ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ जूता आपको कंपनी का दिया था लेंसर का जूता दिया था आपको कैसे फट गया जूता तो बहुत अच्छा था और जूता ऐसे बहुत लोगों को मैं दिया हूँ अच्छा था जूता कैसी बात कर रहे हैं भैया जी मैं तो अच्छा कोई बात नही आप जूता को लाइएगा आपको में दूसरी कंपनी का जूता दे देता हूँ और पैसे तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं भैया हम धोखा नही दिएं आप पहले कस्टमर नहीं हैं बहुत सारे हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं हम सबको ऐसे देते हैं सभी लोग ऐसी कम्प्लेन पहली बार हुआ हैं मैं तो जूता सबको इसी कंपनी का मैं आपका जूता तो मैं अरे मैं ब्रांडेड जूता बेचता हूँ आप जरूर कहीं गलती किए होंगे गिर उर गए होंगे इसलिए जूता फट गया होगा ऐसे तो फटता नहीं है मैं ब्रांडेड जूता बेचता हूँ तो बदबू तो मारेगा धोएंगे नहीं उसको धो दीजिए थोड़ा एक आध बार धो कर देख लीजिए नहीं नहीं पैसा तो मैं आपको वापस कर दूंगा आप बिल्कुल चिंता मत करिए पैसा आप आप संतुष्ट हो जाएं पैसा आपको मैं दूसरा जूता दे रहा हूँ आइए आप हमारे यहाँ आपको मैं बढ़ियाँ कंपनी का दूंगा आप कहीं गिर पड़ गए होंगे इसलिए फटा होगा मैं बता रहा हूँ आप बता नहीं रहे हैं सही से चलिए कोई बात नहीं आपको मैं जूता दूसरा दूँगा और कम पैसे लूँगा आपसे नहीं नहीं पैसे आप दे ही दिए हैं मगर थोड़ा सा आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा उसमें से और आप किसी को बताइएगा नहीं ये सब बात कहीं आप गिर गए होंगे इसलिए फटा होगा सुनिए कल आइएगा आप हमारी दुकान पर ठीक है नमस्ते